उत्तर प्रदेश में बिजनेस के जो प्रावधान हैं इसको क़ानूनी तौर पर हमें परिपूर्ण होना चाहिए जिससे कि हमारे बिजनेस में कोई भी रुकावट पैदा ना हो और हमारा बिजनेस अच्छे से चले इसमें कहने का मतलब ये है कि सब से पहले बिजनेस शुरु करने से पहले हमें उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और जो भी हम बिजनेस शुरू करें उससे समाज में कोई नुक़सान पैदा ना हो

उस में बिजनेस में पैसे लगाने से पहले हमें उस बिजनेस के बारे में अच्छे तरीक़े से जानकारी होनी चाहिए जिससे कि हम अपने आप को संतुष्ट रखें और उसको परिपूर्ण रुप से हम अपने समाज में रख सकें जिससे कि हमारे बिनजेस से कोई भी नुक़सान ना हो समाज में और प्रशासनिक तौर पर जो भी गोवरमेंट के रूल हैं हम उसको फालो करें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएँ जिससे कि रोज़गार दें आम नागरिकों में हमें बिजनेस के थ्रू रोज़गार मिले उनको और इसकी योजना बनाते हैं सब से पहले हम अपने एक जो भी बिजनेसमैन हैं उनके साथ थोड़ा सा बैठने बैठें और उन से थोड़ी सी सलाह लें कि कैसे बिजनेस शुरु करें कैसे अपने आप को हम इस बिजनेस में प्रोग्रेस करें और बात करें क़ानूनी तौर पर किसी भी तरीक़े से हम लोगों को काम करने के लिए जो भी क्राइटेरिया होनी चाहिए वो गाँव से दूर होना चाहिए जिससे कि गाँव में किसी भी तरीक़े से क्षति ना हो और बिजनेस एक ऐसा प्रारूप है जिससे कि हम अपने आप को एक ऊँची दिशा दिखा सकते हैं और हम उससे आम नागरिक को आम मज़दूर को हम उनको अपने फैक्ट्री में बिजनेस में उसको काम दिला सकते हैं जिससे कि आप उस में अपने आप को बढ़ोतरी करें और आप अपने आप को मज़दूर हों चाहे आम नागरिक हों अपने आप को इस तरीक़े से विस्तार कीजिए जिससे कि आप मालिक नहीं हैं आप उन से एक अच्छे अच्छे व्यवहार से बतियाइए बात कीजिए उन से आप समय व्यतीत कीजिए उनके साथ जो भी बिजनेस में कमी आ रही है उसको आम मज़दूर से थोड़ा सा सेयर सेयर लीजिए जिससे कि आपको मज़दूर से ज़्यादा आपको कोई नहीं जान सकता आपके फैक्ट्री के बारे में बिजनेस के बारे में आप जब तक कि उनके उन उनके बीच में बैठेंगे नहीं आप उनके बारे में जान नहीं पाएँगे जिससे कि आपको ऐसा महसूस नहीं होगा जिससे कि आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बढ़ा सकें बिजनेस शुरु करने से पहले सब से पहले हम को उस क्राइटेरिया को अलग रखनी है जो कि हम उस चीज़ को समझ सकें और बिजनेसमैन का साथ बैठें और उस चीज़ को अपने बिजनेस के बारे में सेयर करें